हाँ हेलो बोलिए प्रणाम प्रणाम बोलिए बताइएगा तब आप कहां से बोल रही हैं बलिआपुर क्षेत्र से ठीक है बता रहे है तो हम आएंगे आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हम सब को बोलते हैं अभी जितना है ऑफिसर को सब को हम बोलते है बताते हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है

हम आ रहे हैं सब टीम को लेकर आ रहें हैं आप कुछ मत बोलिएगा हम आएंगे और बता देंगे क्या होगा नहीं होगा आप सब झगड़ा मत कीजिएगा हाँ हाँ हम आएंगे तो वहां पर आएंगे देखेंगे हम अभी तैयारी कर रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा उधर इधर सब हैं सब हमे अथी हो जाएंगे तो आएंगे आजाएंगे तीन चार बजे तक में हम आएंगे पहुचेंगे आप तब तक लड़िए झगड़िएगा नहीं हाँ हाँ और क्या कुछ चीज का दिक्कत है हुआ है बोलने दो हम आएंगे सब को पता नह तो सुबह से क्यों नहीं किए आप ठीक हैं हम आते हैं हम पता लगा लेंगे सब आ रहे हैं हम आएंगे नहीं ऐसी आजाएंगे पाँच बजे चार बजे तक हम आजाएंगे पूरा टिम को लेकर सब को आ जाएंगे आप चुपचाप रहिएगा बोलिएगा कुछ नहीं अभी थोड़ा सब इलेक्सन को लेकर सब इधर उधर हाँ हाँ अभी थोड़ा दूसरे जगह में हैं बलिया में नहीं हैं अभी हां तो हां छुट्टी है थोड़ा आएंगे आप टेंसन मत लीजिएगा